नमस्ते हाँ गमला फूल लेहऊ हाँ फूल चमेली और गुलाब गेंदा जईस फूल चाहो तईस फूल लय लो महंगे वाले लेऊ तऊ महंगे वाले मिलिहे बीस बीस रुपया के और जो गमला खरीद लेओ तो मिलीहे तीस तीस रुपये के अस्सी रुपये के नब्बे रुपये के जइस तुम फूल चाहो तईस फूल ले सकती हओ तुम पसंद करो आये आके पसंद करो तो जो खाली पुता लेहऊ तऊ बीस बीस के और नहीं ता अस्सी अस्सी केर तीस तीस के चालिस चालिस के जईस तुमका पसंद आवै हाँ महंगा फूल हईतो जो जईस फूल चाहो अब आप देख क चली आओ आप आ जाओ देख लेओ वईस फूल पसंद कई लेओ लई लेओ आय

चमेली के फूल फिर बिटिया महंगे है गुलाब का भी फूल महंगा है गेंदा का भी सब फूल हैं अस्सी नब्बे के और फूल और अच्छे फूल हैं आप आओ देख लेओ और फूल लय लेओ आय अच्छी बात है आप आओ हमरी अये फुलबगिया महिया तो देखि लेओ गमला सहित लेऊ और या ऐसे पौधा पेड़ लेओ जईस प तुम्हें अच्छे लागे ऊस फूल लेओ वैसे आप पईसा देऊ आय और मत देवे आव नहीं भाई मद्दे नहीं मिल पाएंगे वैसे ही फूल आप ले जाईए हाँ गुलाब के लेओ जैसे अच्छे फूल लगे वैसे फूल लैय लओ आय और आप पौधन के लिए खाद चाहिए तो खाद मिल जईह और छोड़न के लिए खादि भी दई देब हाँ तऊ आवो आप आवौ केर लेओ कि कौन फूल तुमको चहिए वो फूल गुलाब है चमेली है गेंदा है और कंदैल है जईस फूल चहो चहिओ आप का आपका फूल मिली जईस मद्दे लेहओ वई हिसाब से मिलिहे महंगे लेहओ वही हिसाब से मिलही खाद भी लेहओ खाद भी आपको मिलेगी ठीक आप आओ अपन मोल कल लेओ आय अच्छी ये अपन फूल लै लो अपने रखो पूजा करो आप फूल मोल तोल कई लेओ फूल लई लेयो आय हाँ फूल लय लेओ आय ठीक हैय ठीक नमस्ते